हाँ मैं पाँच संख्याएं बोल सकती हूँ चार हजार तीन सौ चौबीस बारह हजार चार सौ पंद्रह तीन हजार सात सौ पचास आठ हजार नौ सौ दस पच्चीस हजार आठ सौ ग्यारह